जी हाँ एक बार मैंने कार के संग्रह को समझने के लिए अध्ययन करना पड़ा था मुझे दरअसल बात हुआ ये की मेरे दोस्त का कार का एक बहुत ही बड़ा कलेक्शन संग्रह था जिसमे उसके पास मर्सिरीज से लेके फ़रारी तथा फॉक्सवैगन फोर्ड जागुआर पोर्स एस्टन मार्टिन वाइपर लंबोरगिनी मिनी पैकार्ड रोल्सरॉयल फेनटन जैसी बेस कीमती कारें थी जिसके बारे मे पता करना कठिन था साथ ही साथ ऐसा कार का संग्रह देखना भी बहुत ही मुश्किल और सौभाग्य की बात है उसके जो कार का कलेक्शन संग्रह था उसमें बहुत ही पुरानी कारें थी सन उन्नीस सौ पैसठ पचहत्तर से लेकर साल दो हजार बीस तक की कारें उसके पास उपलब्ध थी जिसमें जिसके बारे मे अमूमन कोई भी नहीं बता पता है उसके लिए मुझे इंटरनेट का माध्यम अपनाना पड़ा था और कार के बारे में अध्ययन करना पड़ा था जब मैंने अध्ययन किया तो मैंने पाया कि उसके संग्रह मे कुछ कारें ऐसी थी जिसकी आज के समय मे कीमत लगभग लगभग डेढ़ से दो करोड़ रुपये तक की थी और इसी के साथ अगर उसके संग्रह की कुल कीमत अगर हम आँके तो वह लगभग बीस से पचीस करोड़ जा रही थी जो की एक बहुत ही अच्छी बात थी जब इंटरनेट में भी मुझे कई चीज़ें नहीं मिली तो फिर मुझे पुस्तकों का सहारा लेना पड़ा और फिर मैंने पुस्तकों की मदद से संग्रह का अध्ययन किया और और उसके संग्रह के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता लगाई जो कि काफ़ी नया अनुभव था इसका संग्रह के बारे मे जानना और अगर आगे भी मुझे शोध या अध्ययन करना पड़ता संग्रह को समझने के लिए तो मैं यह करना चाहूँगा